दिक्खो जी जियां साढ़ै ग्रांऽ च बुमैन गी बड़ियां प्राब्लमां फेस करना पौंदियां जियां कि साढ़ियां बच्चियां जेह्ड़ियां न स्कूल जंदियां स्कूल ते ठीक ऐ स्कूल साढ़ा कश कश होंदे बट जेह्ड़ियां कालेज जाना पौंदा उ'नेंगी ते बड़ियां प्राब्लमें दा सामना करना पौंदा जियां कि घर पूअर फैमली ओह्ले होंदे ओह् अपनी बच्ची गी दूर नेईं स्कूल नेईं पाई सकदे जां कालेज नेईं पाई सकदे हैन उ'नेंगी कश थाहर होऐ ते ओह् करी सकदे न पूअर फैमली आह्ले जियां होंदे उ'नें नेईं करना होंदा इन्ना ऐफ्ड निं करी सकदे हैन ओह् इक कल्ली बच्ची गी घर कोला दूर नेईं रक्खी सकदे हैन इस बजह् कन्नै कि उ'नेंगी बड़ी प्राब्लमें दा सामना करना पौंदा बाकी ऐसी गल्ल निं ऐ गौरमैंट बड़ा सपोर्ट करा दी ऐ बूमैन गी इंपलायमैंट देनी आस्तै बाकी इंपलायमैंट ते इस बेल्लै सब गी पता ऐ इक बड़ी कमी ऐ होर बाकी जियां डिस्क्रिमिनेशन कोई खास नेईं ऐ बट इ'यै ऐ कि जिस बेल्लै पूअर फैमली आह्ले होंदे ओह् नेईं करी सकदे ऐफ्ड बट लोग होंदे कुछ परसैंट लोग हैन जेह्ड़े डिस्क्रिमिनेशन करदे बुमैन कन्नै होर मैन कन्नै जियां कि बुमैन गी घट्ट स्कूल पढ़ांदे होर जियां फीमेल गी बड़ा घट्ट स्कूल छोड़दे ओह् आखदे कि असेंगी नेईं छोड़ना असेंगी क्योंकि बुमैन जे इसी अस कियां छोड़चै इस बगान्नै घर जाना बगान्नै घर जाना इक बजह् कन्नै उसी नेईं पांदे उसी आखदे कि नेईं तूंं नेईं पढ़ तूं घरा दा कम्म गै कर तूं पढ़ियै केह् लैना तूं कुसै दे घर घरै गी जाना कुसै दे घर रुट्टी गै बनानी ऐ होर केह् करना ऐ ठीक ऐ ना इस बजह् कन्नै कुड़ी ऐं तूं घर बौह् तूं स्कूल नेईं जा अपने जेह्ड़े मुड़े होंदे उ'नेंगी पढ़ांदे उ'नेंगी पढ़ांदे होर बाकी ऐजुकेशन दी कमी ऐ ऐजुक्शन दी बाकी स्टेट्स जेह्ड़ा स्टेट्स स्टेट्स तां मड़दें गी मेल गी स्टेट्स जादा दित्ता जंदा क्योंकि मेल गी सब किश मेल गी हून मुड़ा होंदा कुसै दे तां लोग बड़े खुश होंदे कि साढ़ै मुड़ा होएआ बट

इकूली स्टेट्स मिलना चाहिदा इकवल्टी मिलनी चाहिदी जैंडर चाहे बूमैन होई चाहे मैन होऐ जां मेल होऐ फीमेल होऐ इस बजह् कन्नै असेंगी डिस्क्रिमिनेशन नेईं करना चाहिदा ऐ बुमैन कन्नै होर इक गल्स न जेह्ड़ियां इ'नेंगी असें अग्गें स्टडी करवाना चाहिदी असेंगी पढ़ाना चाहिदा होर क्योंकि साढ़ा देश दा नाम रोशन करी सकदियां एह् नेईं तां साढ़ा देश अग्गें निं बधी सकदा ऐ बगैरा ते बूमैन दे बगैरा गल्स दे ठीक ऐ असेंगी उं'दा सपोर्ट करना चाहिदी असेंगी उं'दा साथ देना चाहिदा अग्गें जान साढ़े देश दी तरक्की करन